जोंहा आ गोदोनि दिनाव बेमार खामार जायोमोन आग्ला ड'क्टर हस्पिटाल गैयामोन ओरैनो माबा अजा बोन्दों खानाय दंमोन माबा आरो बै खिनाय हासुनाय जाब्ला गोबाब्ला माबा बै मोखना बिलायफोरखौ देनानै माबा गारामायाव दै फुदुंनानै रोसिखौ लोंहोयोमोन बिदिनो खिसु खिनायफोरा हामोमोन आरो लोमजानायफ्राबो हामोमोन आगोलाव हस्पिटाल गैयामोन ड'क्टर खानाबो गैयामोन आग्ला दा आग्लानि दिनाव अजा बे अजाजों माबा बोन्दों खायो आरो गोदनायाव खायो आखायाव खायो आग्ला अजाफोरा दा आरो खिनायाव मोखना बिलायफोर खांनानै दौवोमोन बेफोरजोंनो हामसाब बायोमोन गोखा बुस्थु नालाय मोखनाया बेजोंनो हामोमोन खिनायफोरा दा सोरबा भाग्य' गोनांफ्रा थै थांबाय सोरबा भाग्य' गैयिया थैबाय बेबिदिमोन आगोलाव हस्पिटाल ड'क्टर एनु गैयामोन आग्ला बे खालि अजा अजामोन अजाखो खोब फोथायोमोन आग्ला मानसिफोरा अजा जों हमो होननानै खिसु भाग्य' गोनांफ्रासो हामोमोन खिसु भाग्य' गैयिया थैयो बिनो जोङो न'खरावबो बिदिनो जायो आरो मालायफ्रबो बिदिनो जायो आरो नै देग्लायबो बखनथ' ओंखारस्रावदों मानसिफ्रा बे बखनथ' आवबो बहुद थैदों बखनथ'आवथ' ड'क्टर लगायब्ला थैयो डाक्टरखौ खिसु बुङो ड'क्टर लगाय नाङा ड'क्टर लगाय नाङा नंगौ ड'क्टर लागायब्ला थैमारो बखनथ'आ दा दोनै दोनै दोनैबो खिसु थैलांगारदो मानसिफ्रा बिदिनो सोरबा भाग्य' गोनाङा थाङो सोरबा भाग्य' गैयिया थैयो बिदिनो दा आग्लानि दिनाव ड'क्टर हस्पिटाल गैयामोन माबा गोजान गोजान आवसो दंमोन मोनसे मोननै दासो घरे घरे एखदम दा सारजन ड'क्टर आरो माबा माबा ओरै जासावदों दा खिसु बहुदानो थाङो आरो मानसिया आग्लानि बायदि एसे दुखु जालिया दा मुलिफ्रा गोदान गोदान ओंखारदों दा बेफोर मुलिजोंनो हामो दा एसे दुखु जालिया मानसिफ्रा बेमार खामार जालिया दा अलब सोरबा बरि गरसेयावनो हामलाङो सोरबा बिजि गंसेयावनो हामो दा दा ड'क्टर नङाब्लानो नङा आग्लानि अजाफ्रा खाथिला आग्लानि मुलि मोखना बिलायफोरा खाथिला दा खुनु खाथिथारला बे खाथिया दा आजिखालि मुलि ओंखारदो ड'क्टरफोरजोंसो हामो सब बेमारानो दा बिदिनोसै रायजोफोर दा आग्लानि दिनाव आरो जाब्बा जुब्बा बबावबा हाग्राफोरखौनो खाना होयोमोन बिफोरजोंनो थांबायबायोमोन आग्ला भाग्य' गोनांफ्रा सोरबा भाग्य' गैयिया थैयोमोन दा बेफोरबादि दिना गैला रायजोफोर गैला दा ड'क्टर नङाब्लानो नङा दा एसे जासिन जाब्लानो हैद पिल लायथां खिनायनि ह लोमजादोंनो ह पिल लायनो आमखाया लोमजादोंनो दा बिफोरजोंनो हामो दा मोजां मोजां सरखारा मुलि बहनदों दा सरखारनि मुलि मुथे रायजो राजाया थांगासिनो दं खिसु इमान अयनाय जायाखै थैनो थाङाखै दा आग्लानि बायदि बिराद जेराव थैदोंनो गामि दरसे थैजोबोमोन नो आग्ला बिदिमोन आग्लानि दिनाव दा बिदि बेमारा गैला गैला दा ड'क्टर नङाब्ला जेबो नङा ड'क्टरा दा जोंखो फोथानगासिनो दं दा सरखारि ड'क्टरा बेजोंसो इसोर दा मोजां मोजां मुलि बहनबाय सरखारा जों बेफोरखो जाना दा थांना दं आरो बिनोसै मिगाल हस्पिटाल आग्ला दंमोनलै दा हस्पिटाल दं जोंहा खाथि खाथियावनो आं हाथ' हदाय उसुख हदाय थाङो आं दा बेफोरखो जानानै आं थांना दं इसोरफोर बेमार जाब्ला ड'क्टर नङाब्ला नङा ड'क्टरनि मुलि जानांगौ दा फिसौफोर दा जों आखुरि मुलिया आग्लानि बर'बोराइफोरनि मुलिया खाथिला ड'क्टरनाव थां दा एसि एनै उसुख जाब्ला होनब्ला नोंहा जिब'ना बासायगोन इसोरफोर ड'क्टरनाव थांथारनांगौ दा हस्पिटाला खाथि खाथिआवनो जाबाय थांनो बानो नाङा थाखा फैसाया दिनै दं गाबोन गैया बिदिनो सोलि नांगोन आर' दुखिया बखिया